सायकल ट्रॅक्टर रिक्षा ट्रेन गाडी मोटरसायकल शेवाळें

पिकअप मोटरसायकल

बस बैलगाडी टँकर बुल्डोजर विमान उडी भार शीप फेरी बोट

बैलगाडी बुल्डोजर ट्रेन